मूंखे अभिनेता में अमिताभ बच्चन जामु वणंदा आहिनि छाजे लाइ के पहिरीं ॻाल्हि त हू हिन उमिरि ताईं हेॾा मतिलबु हट्टा कट्टा बीठा आहिनि फिल्मुनि में अचनि था प्रोग्राम कनि था वैब सिरीज़ कनि था त हुननि जो मतिलबु किरदारु हुननि जी पर्सनैलिटी सभु कुझु मूंखे मतिलबु ॾाढो वणंदो आहे ऐं हुन जी जेकियूं सुठियूं सुठियूं फिल्मियूं आहिनि जीअं कुली आहे बाग़बान आहे आख़री रस्ता आहे मोहब्बतें आं उन हुन हुननि में जामु सुठो किरदारु निभायो आहे मतिलबु जीअं फैम जीअं पारिवारिक ड्रामा कीअं थींदा आहिनि घरेलू स्टु घरेलू कहानियूं हूअं करनि कोई बि रोल हीअं नाहे भई जेको असांखे सुठो न लॻे या असांखे हू असां हुन में अमिताभ बच्चन जी खे अपनायूं न ऐं हू बिग बी जे नाले सां फेमस आहिनि मूंखे हू बि जामु वणंदो आहे हू हिन उमिरि ताईं मतिलबु हेॾियूं सुठियूं सुठियूं फिल्मियूं कनि था हेॾा हेॾा सुठा किरदारु निभाइन था जेके जामु लाजवाब आहिनि ऐं कौन बनेगा करोड़पति में बि हुननि जो किरदारु ॾाढो सुठो आहे जीअं त हुन में हसी मज़ाकु कनि था ॻाल्हाइनि था सभिनीनि सां गॾु ॾाढो सुठो ऐं ॾाढो सुठो अभिन ॾाढा सुठा अभिनेता आहिनि हू मूंखे जामु वणंदो आहे